शारीरिक स्वास्थ्यके लिए शारीरिक स्वास्थ्य फिटनेसके लेल तैराकी बहुत अधिक फायदेमन्द यऽ आओर शारीरिक फिटनेसके लिए जे छै आओर बहुत अधिक व्यायामके जगह जगह जे छै अथि तैराकीके लेल जाइत अछि अगर समय मिलैए तऽ हम तैराकी जरुरसँ जरुर करै छी जाहिसँ शरीर सभक अङ्ग जे छै ओहिमे बहुत ही बेहतरीन ढङ्गसँ विकसित होइत अछि आओर तैराकी कएलाके बाद जे छै बहुत अधिक मतलब स्फूर्ति महसूस करै छी शरीरमे आओर बात रहल साँसके तऽ साँसके नियन्त्रण रखवाके लेल जे छै ओहिमे बहुत मददगार साबित होइए जे ओहि सँ जे छै हम अभी लगभग एक सँ डेढ़ मिनट तक साँस रोकि कऽ या कोनो भी चीजपर लगातार बाजि सकै छी या साँसके रोकिकऽ राखि सकै छी